हा सिलाई करण लाइ मूंखे घणेई दफ़ा कई ख़राब अनुभवनि जो सामिनो करण करिणो पियो आहे जेकॾहिं मां मुंहिंजी दिलि हूंदी आहे सिलाई करण जी त सिलाई करण त वेठसि पर घणेई दफ़ा कच्ची सिलाई ईंदी आहे ऐं उन खे ठीकु कंदेसि कंदे कंदे ॾाढो अनुभव ख़राब थियो ॿियों दफ़ो त बार बार धागो पियो टूटे मशीन मां सुई धागो पई तोड़े वरी सुईअ खे ठीकु कयो उन खां पोइ शटल बार बार खिस्की पियो वञे ऐं शटल बार बार खिस्कण सां सिलाई बिल्कुल बि सही त पई अचे पोइ मां उन खे ठीकु कराइण जो संदसि ऐं पोइ उन खे ठीकु कराइण लाइ करे मां ॿाहिरां मशीन वारे भाईअ खे घुरायो ऐं उन खे सभु तकलीफ़ू ॿुधायूं त धागो बार बार थी तोड़े कच्ची सिलाई पई अचे मशीन सुई सुई या त बार बार पई टूटे ऐं सभु मिस्टेकूं ॿुधाइण खां पोइ हुन भाईअ खां मां मशीन ठीकु करा राई जेकॾहिं अगरि मां मशीन उन अंकल चई त मूंखे तूं टाइम टाइम ते हिन खे सर्विस कराइणु ॾाढी ज़रूर आहे छाकाणि त मशीन जेतिरो हले थी ओतिरो आहे उन जा पुर्ज़ा घिसनि था त उन खे टाइम टाइम तेलु ॾियो रिपेयर करायो इहो तमामु ज़रूरी आहे त मां पंहिंजे इन अनुभवनि सां इहो सिखयमि त मूंखे बार बार जॾहिं बि टाइम मिले त मशीन खे उस में रखणु खपे तेलु विझी हुन जी सर्विस बि कराइणु खपे